जी हाँ जी हाँ मैं वहीं से बात कर रहा हूँ आप बताएँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ हमारे यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो सभी प्रकार की सब्ज़ियाँ हैं हमारे पास में पत्तागोभी है आलू है पालक है मिर्ची है टमाटर अभी ताज़े में सब कुछ रखी हुई हैं आपको क्या क्या चाहिए हाँ हाँ हरी में मिल जाएँगी आपको मेथी पालक हाँ मेथी अभी चल रहइ है दस रुपये पाव चल रहा है भैया और गड्डी के हिसाब से चल रही है तो बीस रुपये की दो गड्डी मिलेगी आपको पालक भी यही रेट चल रहा है भैया नहीं नहीं भैया पालक अभी ऐसे ही एक ही उसमें मिलेगा भैया मिर्ची अभी चल रहा है बीस रुपये पाव

नही भैया मार्केट मार्केट का यही रेट है भैया इसीलिए मैं ये रेट लग रहा हूँ हमको थोक में भी इधर बहुत कम हाँ भैया बिल्कुल ताज़ी मिल जाएगी हमारे यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ एक दम ताज़ी ही मिलेंगी आपको हाँ हाँ भैया गोभी का भाव अभी चल रहा है बीस रुपये किलो और और क्या पूछा आपने अच्छा आलू आलू भी चल रहा है आलू दस रुपये किलो है

भैया डिलीवरी के दो से तीन ऑप्शन है एक तो पर्सनल डिलीवरी भी हो जाएगी जो डायरेक्ट आपके घर में पहुँचेगी और एक शेयरिंग डिलीवरी है जिसमें मतलब एक एक कर के मतलब कस्टमर वाइज़ कस्टमर हम लोग दो से तीन लिस्ट बनाते हैं जिसमें एक के बाद एक के बाद डिलीवरी की जाती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो आप कौन सा डिलीवरी लेना चाहेंगे थोड़े पर्सनल वाले के थोड़े ज़्यादा हैं और भैया वो सौ रुपये डिलीवरी चल जाता है इसका अब चालीस रुपये अच्छा अच्छा जी जी किस टाइम पर पहुँचा दूँ मैं

अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा जी भैया मैं ताज़ी ही रखूँगा जी हाँ आपको आप शेयरिंग में फिर भी एक घंटा लग जाएगा अभी आपको हाँ हाँ

ठीक अच्छा ठीक है ठीक है मैंने इसको लिख लिया है मैं इसी जगह पर डिलीवर करवा दूँगा ठीक है ठीक है ठीक है भैया मैं करवाता हूँ जी अच्छा कैश करेंगे कैश करेंगे या ऑनलाइन ठीक है ठीक है मैं कर देता हूँ ओके जी